मधुबनीमे बहुत सारा एहन खाद्य पदार्थ अछि जे सभ पर्व त्यौहारपर मिथिलामे ओकरा बनायल जाइत अछि ओहिमे एकगो पिरुकिया अछि जे छैठ दिवाली चौरचन आदिमे एकरा बनायल जाइए एकरा बनबैमे बहुत बेसी मेहनत नहि छै मैदा सुज्जी चिन्नी आदि दअ कऽ एकरा बनायल जा सकैए आओर ई हमर साँस्कृतिक विशेषताके सेहो देखबैए जे ई हमर मिथिलाके एकगो हमर मधुबनीके एकगो पहिचान छी मिथिलाके एकगो पहिचान छी किएक तऽ ई अहाँके आओर कतौ नहि भेटत खाली मधुबनिये टामे भेटत आओर एकर कोनो निश्चित कोनो दोकान अहाँके नहि भेटत ई खास कए कऽ पर्व त्यौहारेमे टा बनाओल जाइ छै हँ कोनो कोनो दोकानमे अहाँके भेटियो जाइ तऽ ई बहुत नीक छै आओर बहुत नीक लागै छै खायमे